जय झूलेलाल हा बॉलीवुड जे बॉलीवुड जे फैशन सॼे भारत खे प्रभावित कयो आहे इहा सही ॻाल्हि आहे ऐं उन मां अहिड़ियूं जाम फिल्मियूं आहिनि जंहिंमें ऐं उन में फ़िल्मनि में जेके कैरेक्टर आहिनि हीरोइनियूं आहिनि हीरो आहिनि उन्हनि जे कपिड़नि खे ॾिसी हर कोई नकल कंदो आहे त असांखे बि कॾहिं कॾहिं इच्छा थींदी आहे त भई असां बि अ उन्हनि जहिड़ा कपिड़ा ॾिसी करे असां बि ओड़ा ई कपिड़ा ठारायूं त उहो नैचुरली हिकु ॻाल्हि आहे त हर कंहिंखे थींदी आहे इच्छा की भई असां बि उहे ठारायूं त मां बि कोशिशि कई हुई त भई मां बि अ अमुख हीरोइनियूं हूंदियूं आहिनि भई उहे जेके जंहिं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि त पोइ असांखे उहे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि कपिड़ा ऐं अगरि कंफर्टेबल आहिनि त असां बि उहे ठाराइण जी कोशिशि कंदा आया आहियूं मूंखे बि ॾाढियूं मां बि ॾाढियूं कोशिशूं अ कोशिशि कई हुई ऐं हुन में मां जाम कपिड़ा ठाराया हुया ओड़ा भाई जीअं त रेखा आहे ऐं उनखां पोइ मैंने प्यार किया पिक्चर में भाग्य श्री जी जेका कबूतर वारे में कबूतर कबूतर वारो गानो आहे जेका उन में हुन वाइट ड्रेस पाती हुई उहा मां बि ठाराई हुई सेम ड्रेस त मां मां ईअं चवंदमि की मूंखे उहा ड्रेस ॾाढी वणी हुई ऐं हुनखां पोइ माधुरी दीक्षित जी हम आपके हैं कौन फिल्म में जेका साड़ी पाती हुई उहा बि मूंखे साड़ी आहे ऐं माना ईअं ऐं मौसमी चैटर्जी आहे ऐं मूंखे पुरानियूं फिल्मूं ॾाढियूं पसंदि ईंदियूं आहिनि त पुरानी फिल्मनि में मां मौसमी टै मौसमी चटर्जी शर्मिला टैगोर जे जेके साड़ियूं पाईंदियूं हुयूं त उहे मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि पर साड़ी त अ सेम हूंदी आहे त पोइ उन में कोई असांखे नकल करण जी कोशिशि करणी हूंदी नाहे त माना हुननि जी जेका स्टाइल हूंदी आहे पाइण जी उहा मूंखे ॾाढी वणंदी आहे साड़ी पाइण जी स्टाइल त हा मां इएं चई सघंदमि कि भई असां बि उहो ओड़ियूं सेम ड्रेसियूं ठाराइण जी कोशिशि कई हुई जय झूलेलाल